असें अज्ज मक्कां टोडा ते साग बनाए दा हा ते नुहाड़े कन्नै देहीं बी ऐ हा असें मेहीं रक्खी दियां घर गवां रक्खी दियां ते अस घर दा गै ज्यादा खन्ने होन्ने जमीन बी हैन साढ़ी अपनी अस मक्कां टोडा ते साग बनाए दा हा अज्ज ते मक्कां टोडा साढ़ै चिट्टियां मक्कां टोडा आटा होंदा चिट्टी मक्क घरे दी ऐ साढ़ै घर ते असें दो दो टोडे खाउने होन्नें चिट्टियां मक्कां आटा शैल शानदार घराटा पेहाइयै आह्नने दो दो टोडे खाउरदे सारे ते इक एह् होई गेआ फ्ही अस दाल फुल्का खन्ने हुन्ने कनक लाई दी होंदी असें घर ते कनका ओह् फुलके खन्ने होन्नें अस ते होर साढ़ै इत्थै इक दो सा ज्यादा हरी सब्जियांं बी चलदियां घ्यो कंडोलियां चलदियां साग ते होर कन्नै मूलियां साग होंदा शलगम ते कन्नै होर कन्नै चलेरिया दा साग होंदा एह बी अस रोज बनाने होन्ने ते होर होर होर बी बोह्त कुछ बनाने होन्ने अस रोज कड़ी पकोड़ा बनाने होन्ने राजमां चौल बनाने होन्ने अस ते होर अस तंदूरा रुट्टी बी बनाने होन्ने खमीरे बनाने होन्ने होर होर बी बोह्त कुछ बनाने खमीरे बड़े शैल होंदे होर अस कंजकां बी पूजने होन्ने मंगलबारे कड़ाह् पूड़ी बनाने अस ऐतबारें अस आलूं आह्ले परोंठे बी बनाने मेथी आह्ले परोंठे बी बनाने होन्ने आं अस एह् बी बोह्त शैल होंदे बडी शैल चीजां न एह् ते परोंठे बनाने होन्ने अस गोभी आह्ले परोंठे गंडें आह्ले परोंठे बनाने होन्ने अस

में थोह्ड़ा स्याना बंदा आं ते केह् आखदे न होर बी बोह्त बधिया ऐ इत्थें हर इक चीज घरै दी शैल होंदी शानदार अस ते खन्ने होन्ने ते नुहाड़े बाद अस पालक दी सब्जी बनाने होन्ने गोभी दी सब्जी बनाने होन्ने कदें कदें अस टमाटरें सब्जी बी बनाउने होन्ने खाल्ली ते बोह्त बधिया होंदा शैल हरी सब्जियां राजमां चौल बनाने होन्ने अस चने दी दाल बी बनाउने होन्ने इक दिन